دہلی کے سیاسی نظام کے بارے میں کون نا واقف ہوگا ہر کوئی ہر بچہ بچہ ہر کوئی دہلی کے سیاسی نظام سے واقف ہے اور یہاں پر جو سیاستدان ہیں یا حکام اس کے درمیان بدعنوانی کے مسئلے اور کیا کہتے ہیں عام ہیں جو جس سے کیا کہتے ہیں جو سیاسی نظام ہے وہ نمٹنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسے انکم ہے انکم سپورٹ ہے ایکچوئل کانفلیکٹ ہے انٹرسٹ ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم سیاسی نظام اس کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ ایسے مسئلے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو پیش آتے ہیں جیسے بہت ساری اسکیمس ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے طرف سے ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اس کا جو کیا کہتے ہیں افسران ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں بیچ کے اندر وہ اس طرح گڑبڑی کرتے ہیں اس طرح نظام کو وہ گھماتے ہیں اس کے اس کے درمیان مختلف چیزیں ان کو پیدا کرتے ہیں مختلف پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا دہلی کے سیاسی نظام مفادات تصادم کو کے درمیان بد عنوانی کے مسئلے عام ہیں جو ہمیں اس کو نپٹانے چاہئیں